समाजमे शान्ति कायम रखबाक लेल यदि हम बात करी तऽ किछु कानूनने हमरा अहाँके पारम्परिक कानूनसँ किछु भिन्न भऽ गेलैय किछु कानून आब जेना पारम्परिक छलैय जे छै से लड़काके लड़कीके साथे जे बिवाह होइ छलै तऽ बिवाहके पश्चात लड़काके अपने घरेमे लड़कीके आनिकऽ ओकरा सङ्गे जीवन निर्वाह करऽ पड़ै छलैय आओर आब कनी बदलाव कनी देख रहल छियै जे लड़कियोके घरमे लड़का रहै छै मतलब एकटा मॉडर्नाइजेशनके तरफमे जे भऽ रहलै हँ तैमे किछु विवाद देखल जा रहल छै समाजके बीचमे जे किछु जमीनके बटवाराके लफड़ा ई सब लफड़ा किछु टाइपके ओना बतायल तऽ गेलैय कि लड़कीके जे छै से बापोके प्रॉपर्टीमे अधिकार छै लड़कोके छै अधिकार अइ प्रकारसँ बात लेकिन ई जे बात अगर कहल जाइ तऽ अइमे जे छै से किएक कि तऽ लड़कीके अपना घ अपना पतिके घरमे ओकरा रहनाय छै ओकर ओ चीज अपन छियैहे तैके साथ साथ जे भाय बहिनके बीचमे जे रिलेशन छलै ओ कनी खराब होमऽ जाय लगलै हँ कर्तव्य जे होइ छै हमरा अहाँके मिथिला कल्चरमे जेनाकि कर्म करै छै कियो हँ बापके कर्म बेटा उत्तराधिकारी छै ई सबचीज जे छै से तऽ ओइसँ विमुखताके तरफ देखल जाय रहलैहन किएक कि तऽ अइमे कोनो कानून नहि छै कि कर्म करैमे कोनो जे छै से जबरदस्ती छै से नहि ई सामाजिक अपन कर्तव्य छियै आओर बच्चाके उत्तराधिकारी है ने बनऽ पड़ै छै ओइ चीजके लेल तऽ अइमे किछु ने किछु विवाद तऽ जरुर छै जे नहि हेबाक चाही हम ई कहै छियै कि जे भाय बहिन अच्छासँ रक्षाबन्धन मनाये हँ मतलब अपना अहाँके समाजमे देखै छियै कि कर्तव्य विवाहके बादो जे छै से मामा निभाबै छै अपना बहिनके प्रति जे छै से ओकरा ओतऽ उपनयन होइ छै या मुड़न होइ छै तहियोमे बहुत सारा तोहफा सब लऽ कऽ जाइ छै तऽ ओ स्नेहके बरकरार हमेशासँ रहै छै जे अगर कानून अगर अइमे हस्तक्षेप करतै तऽ समाजिक व्यवहार या रिश्ता जे छै से भाय बहनके प्यार अइमे बहुत त्रुटि तोड़िके राखि दै छै अइ चीजके घर्षणयुक्त भऽ जाइ छै ई चीज तऽ अइमे नागरिकके सुरक्षाके जहाँ तक बात छै तऽ ओ पुलिस जे छै से नागरिकके सुरक्षा नहियेके बराबर करै छै जे साधारण नागरिक छै ओ नागरिकके सुरक्षा नहि करै छै पुलिस पुलिस जे गिनल चुनल आदमी प्रतिष्ठित आदमी छै पैरवी पैगारवला आदमी छै तकर सुरक्षा करै छै हँ आओर ओकरे कहलापर मे साधारण आम नागरिकके आबिकऽ जे छै से ओकरा साथे बदतमीजियोके लै छै बहुत प्रकारके बात देखलियै हन अभी तक जीवनमे से छै अपराध दर तऽ बच्चाके शिक्षिते करलासँ जे छै से ओ अपराध दर कम हेतै आओर ओइमे जे छै से अगर एकरा लेल निपटनाय छै पुलिसके तऽ पुलिसके कर्तव्य छियै कोना निपटतै आओर अपराध सिर्फ सजा देलासँ जे छै से अपराध कम नहि होइ छै बल्कि अपराध करैके प्रवृति आदमीमे कम कऽ दी विचार एहन बढ़िआँ बना दी ई सबसँ मुख्य बात छियै